मेरे बचपन की याद बहुत सारी हैं जो मेरे लिए खास हैं जैसे कि भाई बहनों के साथ स्कूल जाना उनके साथ बगीचे में खेलना परिवार वालों के साथ घर में साथ बैठकर खाना और गर्मी की छुट्टियों में अपने नानी के घर जाना मेरे लिए सबसे खास पल तब रहा है जब हम बचपन में तीनों भाई बहन नानी के घर गये थे हम सब वहाँ पर छत पर खेल रहे थे और खेलते खेलते मेरी बहन सीढ़ीओं से नीचे गिर गई वैसे तो उसे कोई खास चोट नहीं आई पर हमने उसका बहुत ही ज़्यादा मज़ाक उड़ाया था जिसके वजह से ये पल मेरे लिए बहुत खास हैं और ये मेरी सबसे प्यारी याद हैं जिससे मेरी बहन आज भी बहुत ज़्यादा चिढ़ती है